उन्दैफोरखौ बर' रावखौ फोरोंनाया जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव भारत हादरनि संबिजिरआव बर' रावआ गनायजानाय मोनसे मान थाखोआव सहैनो हानाय राव बे रावनि जौगाथाया आथिखालाव बेसेबांबा जांख्लायाव गाखोनो हाबाय बे बर' रावखौ एंगारनानै गोजौ थाखोनि आनजाद सिभिल सार्भिस ए पि एस सि इउ पि एस सि आनजादआव जाफुंसारनो हानायाबो बर' रावखौ नागारनानै एबा बर' रावनि अनगायै जानानै फैला बेनिखायनो आं बुंनो सानोदि बर' रावखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै गेबेङै रावखान्थिनि हेफाजाबै सोलोंनो हायोब्ला आरो बेखौ मोजाङै फोरोंनो हायोब्ला सासे गथ'खौ बिनि मेलेमनि जौगाथाय आरो बर' रावनि बागै साननो हनो आरो मोजाङै बाथ्रा बुंनायाव हेफाजाब होनो हायो बेनिखायनो बर' रावखौ फोरोंनाया आंनि बादिब्ला गोनांथि दं आरो बेयो जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो